ثقافتی ہوتا ہے پہلے زمانے میں لوگ جو فیسٹول وغیرہ مناتے تھے تو وہ اپنے اپنے طریقے سے مناتے تھے اپنے طریقے سے مطلب سب مل جل کے مناتے تھے اور ایک ساتھ اکٹھا ہوکے ایک ساتھ رہ کے جیسے لوہری وغیرہ ہوگیا بسنت پنچمی ہوگیا یہ سب مل جل کے ایک ساتھ اکٹھا ہوکے ایک جگہ مناتے تھے آج کل ایک جگہ اکٹھا ذرا کم ہوتے ہیں کیوںکہ ٹیکنکلی زمانہ سب دور دور ایک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ اپنے گھروں میں مناتے ہیں اور فنی ورثہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ ٹیکنکل وہ مشینیں وغیرہ نہیں تھیں ٹیکنولوجی اتنی اچھی نہیں تھی تو پہلے ہاتھ سے ہی سارا کام ہوتا تھا جیسے کہ بڑھئی کا کام لے لیجئے وہ لکڑی کاٹنے کا کام جو ہے وہ آری سے یا کسی چیز سے ہی کرتے تھے لیکن اب مشینیں آ گئی ہیں تو مشین سے بہت جلدی اور بہت آسانی سے لکڑیاں وغیرہ کٹ جاتی ہیں جیسے درزی کا کام ہوگیا وہ ہاتھ کی مشین سے ہاتھ سے مشین چلا کے کام کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں جو ہے آج آج وہ ٹائی جیسے جیسے مشین بڑھ گئی ہیں موٹر لگا لی جاتی ہے مشین میں تو موٹر کی مشین سے سلائی جلدی ہو جاتی ہے اور کام جلدی ہوجاتے ہیں اور یاتایات کو وہ وہ کے سادھن لے لیجیے جیسے پہلے زمانے میں لوگ ادھر ادھر جانے کے لیے سائیکل وغیرہ یوز کرتے تھے ٹھیلہ تانگا ٹائپ اور اب جیسے جیسے اور اب ٹائم وقت کے ساتھ وہ سائیکل ٹھیلے نے گاڑیوں کی شکل لے لی ہے گاڑی بسیں ٹرین ہیلی کاپٹر وغیرہ یہ سب چیزیں یوز ہوگئی ہیں تو ان سب سے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے بدل گیا ہے وقت کے ساتھ فنی وہ ورثہ اور ثقافتی ورثہ